सोरनिबा थाखाय अन्थाव महरै आं गांसे खन्थाइ लिरदोंमोन बे खन्थाइयाव आङो आंनि मोजां मोन्नाय अन्जालिखौ लानानै लिरनाय जादों जेब्ला आंनि अन्जालिया स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव जों सानैजों लोगो मोनज्लायदोंमोन बे समाव जों सानैजों रायज्लायलायनो मोखांजों मोखां रायज्लायनो हायाखैमोन नाथाय लोगो मेगनजों मेगन थिफाइलायबाय थायोमोन जायनि जाहोनाव गोसोनि बाथ्राखौ आं बै अन्जालिनि सिगाङाव बुंफोरनो हायाखैमोन आरो बै अन्जालियाबो आंनि सिगाङाव बुंफोरनो हायाखैमोन बिदिनो जोंनि गेजेराव मोजां मोलायनाया गोबांनिफ्राय गोबां बांलांबाय थादोंमोन बेनि उनाव सानसेखालि बै अन्जालिनो गांसे लाइजाम लिरनानै हरदोंमोन आरो बै अन्जालिया आंनि हरनाय लाइजामखौ नायनानै फरायनानै बिथाङा आंनो गांसे लाइजाम लिरना हरफिनदोंमोन बिथाङा बुदोंमोन आं नोंखौ मोजां मोनो थिक बे बायदिनो जोंनि मोजां मोनलायनाया गोबाव बोसोरसिम थालांदोंमोन आरो बै अन्जालिखौ लानानैनो आं गोबां खन्थाइफोर लिरदोंमोन आरो बैफोर खन्थाइफोरा मोजां जादों होन्नानै आं गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्नाय जादों